हेलो निकेश बाबू बोलैत छलियै हम ढालो बाबू बाजैत छी हँ आर सब कहिऔ कहिऔ सुनलहुँ आम बेचैत छियै अहाँ हँ तऽ आम हमरा आम लेनाइ रहै हमरा आम कोन कोन आम यऽ अहाँकऽ अहाँकऽ कोन कोन आम यऽ से कहिऔ ने अच्छा ओ कोनो एगो छछपो बला होयत छै आम यौ जी बोलिए ने हेलो हँ हँ एगो ई जे होयत छै एगो सु एगो ई होयत छै सुपरिआ आम होयत छै छोटके छोटके होयत छै ई आम यऽ अहाँकऽ एगो एगो एगो आम होयत छै किशनभोग हँ गोल गोले गोल होयत छै हँ हँ एगो आम होयत छै सीपिया जे बच्चेमे कच्चोमे मीठ लागैत छै हँ एगो बम्बइयो मीठ हँ लम्बा सनक होयत छै सजमनिआँ आम ओ यऽ अहाँकऽ मार्केटमे अच्छा एखन एखन यऽ टूटल आम कतबा यऽ दू चारि क्विण्टल तऽ एखन तऽ कच्चे ने होयतै यौ

हँ छियै शादी छियै तकर बादसँ अथी छियै उपनयन छियै एकादशी जगो सङ्गेमे छियै दादीके जी जी जी जी जी जी हमरा तऽ चाही अहाँकऽ दै दिअ हमरा सीपिआ दै देब एगो आर सजमनिआँ आम एगो दै देब ओ सब कहू कै टके किलो यऽ केना यऽ पांँच किलो डन यऽ ठीक